हमको एक हमको एक कार खरीदना है महिंद्रा कंपनी का बोलोड़ो कितना प्राइज पड़ेगा उसका कलर कौन सा मिल जाएगा अच्छा उसमें गारंटी इंशोरेंस और क्या है हाँ दाम समथिंग पंद्रह लाख के आस पास हो जाएगा अच्छा तो महिंद्रा कंपनी का ही लेना दूसरे का नहीं फाइनेंस की सुविधा है इसमें फाइनेंस की सुविधा है डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा अच्छा जितना जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट करेंगे उतना कम का फाइनेंस होगा सही ना

गाड़ी उपलब्ध है कितना दिन अच्छा ना आज नहीं बैंक खुलता है तो थोड़ा सा बैंक का काम करवा के तब आ रहे हैं हाँ कलर मल मनपसंद मिल जाएगा ना दुकान कहाँ पर है कौनसा जगह पर मिल जाएगा समस्तीपुर या बेगुसराय अच्छा तो ठीक है हाँ आ जाएँगे हम लोग

इंश्योरेंस का सुविधा इंश्योरेंस इंश्योरेंस है ना उसमें हाँ इंश्योरेंस कहते हैं इंश्योरेंस मिल जाएगा ना उसमें हाँ गाड़ी का कलर हमको जो पसंद होगा वही लेंगे हम दूसरा कलर नहीं लेंगे सर्विसिंग चलिए दूसरी जगह जाना होगा कि आप ही के अच्छा मान लिया कि कभी कोई खराबी आई तो उसके लिए डारेक्ट कंपनी में ही आना होगा